جی ہندوستان پوری دنیا کے تمام ملکوں میں تنہا ایک ایسا ملک ہے جہاں کی آب و ہوا جہاں کا ماحول اور جہاں کا موسم سے مختلف اور سب سے الگ ہے آب و ہوا اور موسم کے لحاظ سے ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے اگر آپ غور کریں تو پورے ہندوستان میں موسم ایک طرح نہیں ہوتا ہے بلکہ چار حصوں میں آب و ہوا بالکل الگ ہی ہے کیونکہ ہمارا ملک اتنا بڑا ملک ہے کہ ایک ہی طرح کے آب و ہوا ایک ہی طرح کا موسم اور ماحول ایک ساتھ ایک جگہ کی طرح نہیں ہو سکتا ہندوستان کے مختلف حصوں اور الگ الگ جگہوں میں یہ بالکل الگ اور مختلف ہوتا ہے کہیں بارش ہوتی ہے تو کہیں بارش نہیں ہوتی ہمارا علاقہ سیمانچل جو بہار کا ایک مشہور علاقہ ہے اس علاقے کی اگر بات کریں تو یہاں پر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور مہینوں تک بارش ہوتی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں سیلاب ہر سال آتا ہے جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو چھوٹی اور بڑی ندیوں میں پانی بھر جاتا ہے اور جب پانی ندیوں میں بھر جاتا ہے تو پھر وہ پانی کیا کرتا ہے کہ وہ پانی ندیوں سے باہر نکلنے لگتا ہے اور ندیوں سے پانی نکل کر علاقے میں پھیلنے لگتا ہے اور پھر بھاری سیلاب آتا ہے جس سے علاقہ بھاری نقصان اٹھاتا ہے اور بہت بڑی تباہی ہوتی ہے اسی طرح کسی کسی علاقے میں بارش بہت کم ہوتی ہے اور کہیں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کہیں سردی ہوتی ہی نہیں جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ حیدر آباد اور اس کے آس پاس جو علاقہ ہے وہاں سردی نہیں ہوتی ہے اب وہ لوگ پورے سال گرمی میں رہتے ہیں یعنی کہ دسمبر اور جنوری میں بھی جب پورے ملک میں سخت سردی ہوتی ہے تو حیدر آباد کے علاقے میں گرمی رہتی ہے لوگ پنکھا اور کولر چلا کر رہتے ہیں تو ہمارا ملک ہندوستان آب و ہوا اور موسم کے اعتبار سے بالکل الگ ہے اور یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے